नमस्ते सर सर मेरा अकाउंट देखना है सर सर मेरा साड़ी का काम है सर जी सर सर हमारी दुकान अमीनाबाद में है सर जी सर जी सर चार है सर

देतो सरकार हैं जी सर खेप अईसे होगी दो ढाई करोड़ सालाना

इसलिए तो सर कह रहे आप आएंगे तो आपको सब बता दिया है हम आप फिर बताएंगे देख के क्या करने वाला है सर उसके बाद सर जो बताएंगे तो सर वो हम देख लेंगे मतलब कहेंगे आपसे क्या करना है जी सर

जी सर जी सर जी जी जी सर जी

जी सर

जी सर

जी सर

जी सर जी सर

जी सर

जी सर जी सर

सर ठीक है तो आप अमीनाबाद आइएगा तो देख लीजिएगा ठीक है सर ठीक सर नमस्ते